ये जो आजकल प्लाष्टीक की चेयर आ रही है कुर्सियाँ आ रही हैं वो इतनी बेकार होती हैं कि क्या बताएँ कि लगभग मतलब एकदम कड़क जब हम उसमें बैठते हैं तो बहुत सारा मतलब एकदम थोड़ा सा भी एकदम उसमें टिकते हैं तो वो टूट जाती है क्रेक हो जाती है इसलिए हमें कम से कम इतनी बेकार चीज़ होती है जो फेरी वाले आते हैं ये चेयर इतनी बेकार होती है कि हम इसका उपयोग करने एक आम परिवार में जो गरीब लोग रहते हैं वो बड़ा मुश्किल से करते हैं गाँव गाँव में जाकर इसको जो बेचते हैं लोग फेरी वाले तो एक तरह से लोगों को लूटना है ताकि जेसे गरीब लोग बड़ा मुश्किल से कमाते हैं और उनका पैसा जो चेयर हाँ इस चीज़ अच्छे से अच्छे चेयर ख़रीद ख़रीद सकते थे लेकिन न ये जो गाँव के फेरी वाले जो चेयर बेचते हैं ये चेयर इतनी कड़क होती है जो थोड़े से टूटने में ही बैठने में ही टूट जाती है इसलिए ये चेयरों को नही ख़रीदना चाहिए मेरे हिसाब से इन चेयरों में एकदम हमें बैठने लायक नही है जितने जिनकी सर्विस अच्छी नहीं होती इसलिए इनका कम इनका उपयोग कम से कम हो और ये इनको लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो क्योंकि ये लोग कुछ चेयर ऐसे रखते हैं जिसको पटक पटकते हैं और बताते हैं कि इतनी मज़बूत इतनी मज़बूत है लेकिन और जब हम घर में उसको यूज़ करते थोड़ी देर में कुछ दिन बाद इनका रंग उड़ जाता है और इन बहुत जल्दी टूट जाती है इसलिए इन चेयरों का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए